गोंयान खुबशे कलाकार आसात गोंयान अशेय कलाकार आसा की मारियो मिरांडा ताका ताच्या कलाक पळोवन खुबशे भुरगे इनस्पायर जाल्ले आसात आनी ती कला स्टार्ट केल्ली आसा माजें म्हजें म्हणणें जाल्यार की म्हाका एक मनीस जो भायर ब्रश आनी तो बेश्टो पँटींग थंय भायर करतालो ताका पळोवन इन्स्पायर जालें आनी तेन्नासून हांव म्हजें पँटींग स्टार्ट करपाक लागलें जसो जसो टायम वचपाक लागलो पयलीं म्हजें पँटींग अशें जातालें की सारकें परफेक्ट आसनासलें आनी हांव म्हाका अंडरएसटीमेट करतालें की म्हाज्यानी पँटींग जायना दुसऱ्यान जेन्ना दुसरीं जेन्ना म्हजें पँटींग पळयतालीं तेन्ना तीं म्हणटालीं वा खूब बरें जालां पूण म्हजें पँटींग म्हाका स्वता केन्नाच आवडनासलें आनी आतां जसो टायम वयता वयता म्हाका म्हजें पँटींग अशें दीस म्हणजे आवडोपाक लागलें की म्हज्यानी कितें तरी बरें जाता हांव पयलीं नेगेटीव खूब चित्तालें आतां पोजिटीव रावन हांव म्हज्या पँटींगाचेर खूब एक्सप्रेशन हें एक्सप्रेस करता म्हजो आर्ट